राजस्थान में घणेई आट गैलरियूं ऐं संघ्रालय आहिनि जो राजस्थान जे कलात्मक विरासत खे ॾेखारे थो हिननि मां कुझु प्रमुख संघ्रालय ऐं गैलरीअ हीअं आहिनि पहिरियों अलबट हॉल म्यूज़ियम जोकी आहे जयपुर में हिन जो पूरो स्थान आहे राम निवास बाग़ जयपुर हिते छा छा प्रदर्शन थींदो आ्हे हिन जे बारे में ॿुधायो वञे थो त हिते प्राचीन कलाकृतियूं चित्र कला मूर्तियूं धातू कला कालिन हथियारु ऐं घणेई शयूं आहिनि हिते अचण जो टाइम नव बजे खां शाम जो पंज लॻे ताईं आहे सूमर जो हीउ संघ्रालय बंदि रहंदो आहे ॿियो आहे सिटी पैलेस म्यूज़ियम जोकी आहे उदयपुर में सिटी पैलेस परिसर उदयपुर हिते छा छा प्रदर्शन थींदो आहे त हिते प्रदर्शन थींदो आहे महाराणा प्रताप ऐं मेवाड़ वंश जी एतिहासिक वस्तु पेंटिंग्स आभुषण ऐं उन जा अस्त्र शस्त्र इते अचण जो समय आहे सुबुह जो साढे नव बजे खां वठी साढे पंज लॻे ताईं महिराण गढ़ जो क़िलो म्यूज़ियम जोकी आहे जोधपुर जे अंदरि हिते प्रदर्शन में आहे राजपूत काल जी वस्तु हुते जा हथियार हुते जा वस्त्र ऐं चित्र कला मे मेहराण गढ़ जी क़िले जोधपुर जे में अचण जो टाइम आहे नव बजे खां वठी शाम जो पंज लॻे ताईं चोथों आहे सुलेम अंतराष्ट्रीय संघ्रालय पाली जोकी पाली जिले जे अंदरि आहे हिते ॾिसणु लाइक़ु आहिनि एतिहासिक ऐं सांस्कृतिक वस्तु हस्तशिल्प कला ऐं चित्रकला हिते अचण जो समय आहे सुबुह जो ॾहें बजे खां वठी शाम जो छह लॻे ताईं आख़िरि में मां तव्हांखे गांधी स्मृति ऐं दर्शन समिती नई दिल्ली जे बारे में ॿुधाईंदसि त हीउ राजघाट आहे नईं दिल्ली में आहे हिते महात्मा गांधी जे जीवन ऐं वीचारनि ते आधारित वस्तु ऐं चित्र आहिनि हिते अचण जो टाइम सुबुह जो ॾहें बजे खां वठी शाम जो पंज लॻे ताईं आहे हिते घणेई माण्हू घुमणु ऐं पर्यटकनि वारा माण्हू इन्हनि संघ्रालय खे ॾिसण लाइ परियां परियां खां ईंदा आहिनि